पंज लख असी हज़ार अठ सौ पंजाह टे लख सत हज़ार ॿ सौ टीह नव लख नवे हज़ार ॿारहं सौ पंजाह हिकु लख टे हज़ार छह सौ पचा सत लख पंज हज़ार ॿ सौ ॿावीह